औ नोंथाङा बेंथलनि सेन्देल दखान होग्रामोन ना ए ओमफ्राय नोंथांनाव मा मा रोखोमनि सेन्देल दङ

ए ओमफ्राय जुथाफोरबो दङ दा अ ए ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां दामनि सेन्देल दङ नोंथांनि दकानाव आंनोहाय ओरैनो न'आव थानायाव गानग्राबो नांगौमोन हावाय सेन्देल ओमफ्राय बिदिनो प्रग्रामफ्राव गाननोहाय इसे गोजौ सेन्देलबो नांगौ आरो सिख्लाफोर गानग्रा ओमफ्राय बे सिख्लाफोर गानग्रा सेन्देलफोरा दंना गैया एसे मोजां मोजां क्वालिटिनि औ ओमफ्राय सेम स्टाइलनि सेन्देल आंनाहाय जराथाम नांगौमोन नालाय आंनि लोगोआबो आंनि बायदि गाननो लुबैदोंनो मोनगोन ना मोना नोंथांनि दकानावलाय ए ओमफ्राय जुथाफोरालाय बे पुमा होननायनिया दंना गैया ए ओमफ्राय अरिजिनेलनि मेन दामआलाय बेसेबांथो

ए दे आं जुथाखौबो लायगोन साननैसोनि उनाव ओमफ्राय बे हावाय सेन्देलखौ दाहाय लायगोन आरो आं मानो होनब्ला आलासि फैगोन नालाय जोंनि न'आव ओमफ्राय बिसोरोथ' सेन्देल लाबोफाया नालाय बिसोर सेन्देल गाननो नांगौ ना बेनिखायनो लायगोन आरो आं

औ औ ओमफ्राय बे हिल सेन्देलफोरखौ साननैसोनि उनावहाय लायगोन आं प्रग्रामाव गाननोहाय दे होनबा औ थांबा आं नोंथांनाव क'ल खालामना थांगोन दे दखान दंना गैया खुलिदोंना खुलियाखै दे होनबा दोन्थ'नोसै दे औ औ